जेह्ड़े अस फसल लान्ने आं ओह्दा असेंगी एह् बड़ा जेह्ड़ा होंदा नुकसान होंदा फसल लान्ने आं एह् पैह्लें ते जेह्ड़े दांदें कन्नै जमीनां बनांदे हे रांह्दे हे अजकल बड़ा चले दा ट्रैक्टर ट्रैक्टर दे कन्नै केह् ऐ कि जमीन नेईं बनदी अच्छी जेह्दे कन्नै केह् कि साढ़ा बीऽ जेह्ड़ा उप्पर रेही जंदा ओह् बीऽ जेह्ड़ा साढ़ा नेईं दबोंदा होर फसल साढ़ी नेईं होंदी होर केईं किस्म दियां साढ़ी फसल गी बमारियां लगदियां न इ'यां के हून पिच्छें मक्की गी जेह्ड़ा कीड़ा लग्गेआ ओह् दोआई बैंक दे जां जो बी गौरमैंट जेह्ड़ी साढ़ी ऐ कि अस ओह् दोआई दिन्ने आं ओह् दोआई लाओ ओह् दोाई कन्नै कोई कीड़ा नेईं मरी सकेआ होर मक्की दा जेह्ड़ा साढ़ा नुकसान होएआ ओह् असेंगी कोई गौरमैंट दी तरफा असेंगी कोई मुआवजा जां कोई चीज नेईं मिली एह्दे कन्नै गै मुआवज़ा नेईं मिलने कन्नै साढ़ी मक्की जेह्ड़ी खराब होई ऐ होर बरबाद होने दे बाद जेह्ड़ा इ'यै फसल साढ़ा कोई ठीक नेईं निकलेआ होर हैल पौने कन्नै बी साढ़ा फसल जेह्ड़ा ओह्दे कन्नै बी फसलै साढ़ी गी नुकसान होंदा क्योंकि केईं किस्म दियां साढ़े ओह् मतलब कन्नै आखदे केईं किस्म दियां बमारियां बनी जंदियां होर केईं एह् जेह्का गौरमैंट दी तरफा असेंगी कोई एह्दा बेनिफिट जां आखदे मुआवजा कोई मिलेआ निं ऐ असेंगी मुआवजा असेंगी मिलना होर कदूं मिलना होर साढ़ा नुकसान देन जेह्ड़ा फसल हर बार लान्ने आं गेहुं एह् जेह्ड़ी मौसम होने कन्नै केईं बारी साढ़ा मक्की दा फसल बी तबाह होई जंदा ते मौसम दी बजह् कन्नै केईं बारी बारिशां जैदा होंदियां तां बी तबाह् होई जंदा केईं बारी साढ़ा सुक्का पेई जा तां बी साढ़ा फसल जेह्ड़ा जैदा नुकसान बी होंदा एह् जेह्का नुकसान होंदा साढ़ा ओह्दे कन्नै बी असेंगी कोई गौरमैंट दी तरफा कोई फैसिलिटी नेईं ऐ अग्गें भी कनक गेहुं लान्ने आं कनक राह्न्ने आं कनक जेह्ड़ी साढ़ी केईं बारी सुक्के कन्नै गै खत्म होई जंदी ऐ केईं बारी पानी नेईं होंदा केईं बारी बारिशां निं होंदियां होर ओह् फसल बी जेह्ड़ी ऐ ते केईं बारी जैदा बारिशां होंदियां कि साढ़ी फसल जेह्ड़ी ऐ खराब होई जंदी ऐ ते खराब होने कन्नै केह् होएआ कि अज्ज कोलै दा कोई त्रीह् चाली साल गल्ल पैह्लें दी ऐ कि इक बारी बड़ी बारिशां होइयां लोकें दियां कनकां सारें दियां तबाह् होई गेइयां हां जेह्दे कन्नै कि ओह् कुसै दी जेह्ड़ी कोई कनक बची बी ते ओह् ओह्दे कन्नै माल बी नेईं खंदा हा उसी माल कि'यां खाऽ कि काली स्याह् फिरी गेदी ही अच्छी नेईं ही इस आस्तै एह् एह् असेंगी लोकें गी जेह्ड़ा ग्राईं लोग न एह् जमीनें आस्तै कोई अच्छा तरीका बनाना चाहिदा गौरमैंट नै कि सनाना दस्सना चाहिदा कि जेह्दे कन्नै साढ़ियां फसलां बची जान होर अच्छा जेह्ड़ा साढ़ा कारोबार चलै एह् की के साढ़ा फसल जेह्ड़ा तां गै लग्गी सकदी ऐ कि जां ते अच्छा भी अग्गें ट्रैक्टर एह् इं'दे कन्नै फसल नेईं बनदी ऐ होर बाड़ी गोड्डियें ई पेई शैल बड़ा ओह् लोग दांद रक्खना माल रक्खना घटाइयै न होर ताहीं होर इक साढ़े जमींदारी जेह्की इक होर बड़ी चक्कर ऐ इक जेह्के एह् बंदर जेह्ड़े न एह् साढ़े एरिया बिच बहुत होई गेदे न होर एह् जेह्ड़ा मक्की दी फसल खाई ओड़दे न होर आई गेआ जमींदारें गी बहुत नुकसान होआ करदा होर एह् बंदर जेह्ड़े न ते एह् फसल गी तबाह् करी दिंदे न होर जेह्ड़ा कोई सब्ज़ी लान्ने आं अस जमीन च ओह्बी एह् बंदर पुट्टियै खाई लैंदे न इस आस्तै एह् ऐसा कोई इंदा तरीका गौरमैंट सोचना चाहिदा एह् बंदरें दे बारे च कि तां जाइयै लोग फसल उगाई सकदे न ते एह्दे आस्तै असेंगी हर पासै दा नुकसान ऐ बंदरें दा बक्खरा होर इ'यै जेह्ड़ा हैल पाओ जां कोई ऐसे चीजां पाओ ते कैमिकल पाओ ते ओह्दे कन्नै असेंगी बड़ा नुकसान होंदा ते अस कदें बमार बी होंदे न सारा किश होंदा एह्दे कन्नै ते इस आस्तै भई गल्ल एह् ऐ कि भई अच्छा कोई तरीका गौरमैंट ढुूढे ते असेंगी सारा किश बराबर फसल थ्होऐ होर जिन्ने तगर इं'दे बंदरें दा इं'दे नफा नुकसान दा अजतक असेंगी कोई गौरमैंट दी तरफा दा कोई थ्होएआ निं किश बी कदें असें ई लोक आखदे न मुआवजा दिंदे न इ'यै कि पैसा मिलदा जेह्दा नुकसान होंदा ओह् अजतक असेंगी कोई लब्भेआ निं ऐ ते ना गै असेंगी अजतक कुसै गी दित्ता की के मेरे की फसल दे बारे च अस इ'यै आक्खी सकने आं कि चलो जी इन्ना गै बड़ा साढ़ा कि साढ़े बारे च सोचना चाहिदा कि फसल किसै तरीकै दी बचनी चाहिदी साढ़ी